हाँ हाँ हाँ इन्टे हमे इन्टेरी इन्टीरियर डिजाइनर बोलै छियै खा तऽ अच्छा हाँ हाँ

तऽ अहाँ हमरा पहिले ई बताबू कि अहाँकेँ सभ किछु वास्तुके हिसाबसँ चाही ठीक हइ तऽ अहाँ अपन बजट भी बताउ आगाँ तू तऽ अहाँकेँ रूम कौनसे फ्लोर पर छथिन फर्स्ट फ्लोर कि ग्राउण्ड फ्लोर हाँ तब तब तऽ टाइल्सके कोस्ट जादा हो जेतै ठीक छै ठीक छै ठीक छै हमे सभ केलकुलेट करिके थोड़ा देरमे अहाँकेँ बताए देब तऽ अहाँकेँ कोन टाइपके डिजाइन चाही छलै लऽ मतलब ठीक छै मतलब रङ्ग बिरङ्गा तड़क भड़क चाही आपकेँ ठीक ठीक छै ठीक छै आओर की की रिक्वायरमेनट छै बगीचा नियर अच्छा ठीक

ठीक छै ठीक छै